ہلو ہلو ہاں جی ہاں جی آرام سے بول رہے ہیں آپ کون اچھا جی کس نام سے اچھا جی اچھا نہیں فریش دیتے ہیں ہم تو ہمارے یہاں تو اینی ٹائم بنتا ہے صبح بنتا ہے شیمپو ختم ہو جاتا ہمارے یہاں تو اور پٹنگ تو ہمارے یہاں ہینڈ ٹو ہینڈ ہوتی ہے پلکنگ کی کوئی دقت نہیں ہوتی ہے ہمارے یہاں نہیں سر بنڈ نہیں ملتا ہمارے یہاں ہمارے یہاں رفنڈ نہیں ملتا ریپلیس ہو جائے گی ہاں فریش کاجو کاجو کتلی ہے رس ملائی ہے گلاب جامن ہے رس گلے ہیں ڈوڈا برفی ہے پستہ برفی ہے اچھا جی ہاں جی دوڈا برفی ہے نہیں نہیں سر ہماری کوٮٔی شایت کا موقع ہی نہیں ہوتا ہمارے ہینڈ ٹو ہینڈ پیک ہوتا ہے اور ہینڈ ٹو ہینڈ ڈسپیچ کر دیتا ہم تو ڈیلیوری آ ہینڈ ٹو ہینڈ کرتے ہیں کوئی ایسی دقت نہیں ہے ہمارے یہاں ہاں جی سر ٹھیک ہے اوکے اوکے سر اوکے تھینک یو